देखियौ हम जे हथौड़ी खरीदलियै ओ हथौड़ी तऽ लोहाके रहै लोहामे तऽ कनि जङ्गो लागि जाइत छै पर हमरा होइए कि ओ हथौड़ी आब हटा दी आब तऽ बहुत बड़का बड़का मशीन सभके प्रयोग भए रहल छै आब सोचलियै जे ओ मशीने खरीद ली आब हथौड़ीके की काज हेतै आब ओ जङ्ग लागि गेलै सड़ि गेलै